जिबौजों अरजानाय एबा एम्फौजों अरजानाय बायदि जुनारफोरनाव अरनायनिफ्राय रैखा मोननायनि राहाफोरा जाबाय जों जों बै जुनारफोरनि अरनाय जायगानि आयथिंनि गोजौ बाहागोआव दिरुंजों खाथेग्रोनानै दोननांगोन खाथेखांनानै जों बेखौ बिस फोथैग्रा मुलि

बिस फोथैग्रा मुलि एबा बैफोरजों फाहामथाय होग्रोनांगोन आरो बैफोरबायदि फाहामथायजों जों फाहामनो हायाब्ला बै जुनारफोरखौ डाक्टरनि फारसे लांनांगोन साखाथिनि डक्टरा बेखौ गोदान गोदान मुलि बिजिजों फाहामनो फाहामगोन बै बायदिनो जों माखासे जुनारफोरखौ जिबौजों सौनायनिफ्राय बासायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां राहाफोर थाबावो